جی بھائی آپ الھدیٰ سے بات کر رہے ہیں جی وہ بارہ دری سے ابھی میں نے آرڈر کیا تھا نہ ایک لارج چِکن پیزا اور دو لارج چِکن پوپ کورن جی بھائی اصل میں وہ مجھے کینسل کرنا تھا میرا ہمارے یہاں مہمان آرہے تھے تو اِس لئے میں نے آرڈر کیا تھا لیکن اب اُن مہمانوں کا کینسل ہوگیا ہے تو میں پلیز یہ چاہ رہی تھی آپ میرا آرڈر کینسل کردیں دیکھیں زیادہ ٹائم ہوا بھی نہیں ابھی آرڈر کرے ہوئے مجھے دس منٹ ہی ہوئے ہیں آپ کو آرڈر کرے ہوئے تو پلیز آپ کینسل کردیں گے تو بہت مہربانی ہوگی اور وہ تو پیسے تو ہوم ڈلیوری پہ ہی ملتے کیش آن ڈلیوری تھا تو اُس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسوں کا کہ پیسے رِٹرن کرنے پڑیں گے بس ابھی آپ وہ میرا آدڈر کینسل کر دیجئے جزاک اللہ